हेल' आङो सुइगियाव सुइगिनिफ्राय अमस्रि हटेलाव बिरियानि अर्दार खालामदोंमोन बे बिरियानिया मोजाङानो सफैदों मोजांखौनो लाबोदों बिसोरो आरो बिहरनाय समखौबो थाइम थु थाइम थाइमनि एसे सिगांनो सफैबावदोंसो आङो मोजां मोनदों दिलिभारि बइयाबो गुरै मोजांमोन आरो जेबो पेकेटफोराबो जेबो गाज्रि जायाखै जेबो लिग जायाखै आरो जाग्रायाबो गोथावमोन रायता हरफानायाबो गोथावमोन आरो सिक्केनाबो हिसाबैनो मोजाङानोमोन आङो मोजां मोनदों अमस्रि हटेलनि पेकेजिं खालामनाय आरो बिरियानि संनाय प्रसेसफोरखौ गासिखौबो आङो मोजां मोनदों स' आङो थेनाव नाइन होनो सानदों आरो सुइगिनि अमस्रि हटेलनि बे अर्दारखौ दिलिभारि बइया खौबो थाइम थु थाइम होफैनायनि थाखाय आङो गोबां मोजां मोनो सोरबाया रुद थायो बाट बियो मोजाङानोमोन मोजां बिहेभ खालामदों मोजां होफैदों मोजां होफैनानै बिदिनो आङो मोजां मोनदों आरोना आरो भि एल सि रेसतुरेन्ट भि एल सि रेसतुरेनटावबो आङो अर्दार खालामखांबाय बे भि एल सि नाबो मोजाङानो जाग्राफोरा गासिबो मोजां आरो स्पेसेलि आंनि फेभरेटा भि एल सि याव बार्गार बार्गारखौ आङो बेनि किंग बार्गारखौ जोबोर जानो गोथाव मोनो आरो बिसिनि पेकेजिं बिसिनि थाइम थु थाइम होफैनाय बेफोरखौबो आङो मोजां मोनो फसायो आरोना